हमारे क्षेत्र में बहुत सारे स्थानीय लोग ही रहते हैं तरह तरह से त्योहार मनाए जाते हैं उनके लोग रहते हैं जैसे की संजा माता हुई संजा माता बनाते हैं और उसमें फिर हम लोक गीत गाते हैं जैसे कि ओ वाला एक संजा माता जेमलो कि चुंट लो ये है ना एक ओ वाला होता है और एक वो वाला होता है संजाथम तो बड़ा बाप की बेटी हम धो खाबो खाजा रोटी होता है एक वो होता है संजा रो तु तो थारा गरी जाएँ रे थई वई मारेगा एक वो होता है ऐसे ही लोक गीत जो होते हैं स्थानीय क्षेत्रों में लोक गीत होते हैं ऐसे और हमारे गाँव में विजया दशमी का त्योहार मनाया जाता है उसमें हम तीजाजी जैसे की नाम नाग देवता नाग देवता के बारे में बताते हैं उनके गीत गाते हैं तीजाजी महराज के और एक दिवात्सव वाला त्योहार मनाती हैं हमारे यहाँ दिवात्सव होता है जिसमें हम गेहूँ से गेहूँ को उगाते हैं दस पंद्रह दिन पहले उनको बड़ा करके अच्छे से उनको फिर नदी में डालने जाते हैं तब गीत गाते हैं और गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश जी के गीत गाते हैं लोकगीत गजानंद वाले गणपति पधारो वो वाला गीत हो जाता है और शादी विवाह में हमारे यहाँ होती है बन्ना बन्नी और होती हैं कि एक और आता है लोक गीत सन्न वो बन्ना वाला की ये सीता परमस दीवाना बनी का दिल न दुखाना बनी मण्डप में खड़ी है हाथों में मेहँदी भी लगी है ऐसे ही स्थानीय लोक गीत होते हैं ऐसे ही त्यौहार हमारे यहाँ स्थानीय मनाएँ जाते है छोटे छोटे त्यौहार जिसमें हम मिलजुल कर एकत्रित होकर लोकगीत गाते हैं उसी के बारे में